भारतआव रोगाथाइ बिखान्थिया दासान्दि जोंनिजों मोजाङानो सोलिनानै दङ मानोना दा बयहाबो नखर नखर गारि खार लाजोबोसै बयहाबो स्कुटि बाइक लाजोबोसै थाजोबोसै बेनि थाखायनो गारिनि गोनांथिखौ जों गोसो बादि जों दा मोनोसै टाइम बायदि जों होसोनो हायोसै मानो होनोब्ला सिगांनि समाव जों गारिखौ नखराव बारा गैयैनि थाखाय जों पेसेनजारफोरा गारिखौ जायगा मोनलाया जायोमोन गाखोनो मोनलाया जायोमोन दा जों बयनिबो नखर नखराव गोनांखाय गारि मटरखौ जोङो एभेलेबल चिटनि जों मोनोसै बेनि थाखायनो जों दा जोंनि बेंटलनिफ्राय बङाइगावसिम थांनांगौब्लाबो जों मोजाङै जों गाखोलांनो मोनो फैनायावबो फैफिननो मोनो जों मोजां चिटयाव गाखोनानै जों फैफिननो हायो आरो जों काजलगावनिफ्राय कक्राझारसिम थांनोब्लाबो जोङो उइंगारखौ डाइरेक्टलि काजलगाव नेनानै जों कक्राझारसिमा जों सहैनो हायो आरामसे चिटयाव गाखोनानै जों एभेलेबेल चिटयावनो गाखोलांनो हायो ओमफ्रायो बेनो समाव जों जेंना जानाया बेनोदि आं सानसेखालि बङाइनिफ्राय आं गुवाहाटि थां थांनो गोनां जादोंमोन जेंनाया बेनोदि टाइम बादियै रेल गारिया जोंना रावखौबो नेया रावखौबो नेथ'नाय गैया लाखिनाय गैया जेरै जेरै टाइम होदों बेबादि रिंगायावनो जों गाखोनांगौ जायो होसोनांगौ जायो सानसेखालि आङो सयथा बाजिनि आं ट्रेननि टिकेटखौ आं लादोंमोन दानदोंमोन आं सयथायावनो गाखोहैनांगौमोन गुवाहाटिनि बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटिसिमा ओमफ्राय बेयावहाय आं टाइम बायदि गाखोहैनो हायासै आं थांनो हायासै रेलखौ गाखोहैनो हायासै बेनि थाखायनो आंनि थांनांगौ समा फेलें जायो बेनो जेंनाया गावनि गोसोबादि टाइमखौ लाखिनो हाया आरो गुबुनाव दाव दावगालांनाया रावबो टाइमजों मानसिखौ नेया गाव गावबा गावजोंसो थाङो गाव गावबागाव समजोंसो रावबो रावखौबो नेया दा मोजां गारि गाखोनोब्ला मोजां लामा खालामनोब्ला गारि मटरा बुरजा जाब्लाबो चिटफोरखौ जों बुरजा खालामनांगोन चिट जिरायग्रा चिटफोरखौ जोंना बुरजा जानांगोन बेनि उनावसो मानसिखौ जेसेबां हायो जेसेबां गाखो होनो नाङा जों चिटआव जेसेबां चिट दङ बेबादिल' जों मानसिखौ गाखो होनांगौ बेनिखायनो जोंनि प्रब्लेमआ बेनो जायोदि जेसेबांनो मानसि जायो चिटआ बरथिख जायो एसेबांनो थुसोम थुसोम थुसोमनानै होयो गारिखौ बेनिखायनो बेबादि खालामनो नाङा बेबादि खालामोब्ला मोजां जाया जोंना जेंनाया बारायगोन जेंनाखौ खम खालामनोब्ला जोङो मानसिखौ खम थिखांनांगोन जोङो चिटयाव जेसेबां मानसि दं गाखोजायो बेसिमल' खालामनांगोन जेंनाया अब्लासो जोंना जोबनानै थांगोन